हेलो हँ अपना लगमे आम कोन कोन किसिमके मिल जेतै आम एकटा मालदह छै जरदालू मालदह गुलाबखास हमरा घरमे महामृत्युञ्जयके जाप करेबै तऽ रोज रोज चाही गाछके गिरल टटका नहि नहि मतलब मालदह गाछके कहै छै ने जे आमदार छै हँ हँ एक सओ एक दिन एक दिन एक दिन कऽ कऽ तीन कैरेट तीन दिनमे चाही एक सओके चाही पर डे एक सओ एक कैरेटमे एक सओके रोज गाछके डोलाएल मिलना चाही हँ

से जे हुअए पचासे किलो हैत तऽ ओहि लए नहि छै कोनो हूँ अच्छा पहिने अहाँ मालदह दिऔने गाछके पाकल तकर बाद दोसर दिन देखल जेतै दोकानपर नहि अहाँ गाड़ीसँ बलहा भेज देबै मोबाइल नम्बर छेबे ने करए ई मोबाइल नम्बर गाड़ीवलाके दऽ देबै ओ फोन कऽ कऽ हम रस्तेपर खड़ा रहबै जाकऽ लऽ लेबै ओकरेसँ पैसा भेजा देब हँ रेट कोना लगबै छिए हँ नहि कलकतिआ नहि लेबै कनी रेट कम सम एकेबेर एतेक दाम लऽ लेबै से नहि ने हैत किराया तऽ देबे ने करबै तऽ अहाँ किछु रेट कम करबै तखने ने हँ ठीक छै तऽ राखू दोसरेके कहबै